मेरा पसंदीदा गेम क्रिकेट है क्रिकेट हमारा पसंदीदा गेम है बचपन से हीं क्रिकेट को बहुत पसंद करते है पसंद इसलिए करते ही क्योंकि क्रिकेट में तो हमें बहुत रुचि है बचपन से इसलिए क्योंकि हम बढ़िया खेलते भी थे बचपन से ही यब देखते थे जब छो बहुत छोटे रहते थे जाते थे हम अपने ग्राउंड में गाँव में एक ठो ग्राउंड भी है एक ठो बगीचा भी है ग्राउंड है उ भी तो गर्मी के दिनो में वहाँ पर क्रिकेट होता था जब हम जाते थे तो तो बड़े बड़े भैया लोग थे गाँव के वो लोग खेलते थे हम बैठ कर वहीं पर देखते थे उन लोग को खेलते हुए देखते थे टी वी पर मैच आता था तब भी हम बहुत ध्यान से देखते थे नाम पता हो या ना हो क्रिकेटर लोगों का लेकिन फिर भी हम बहुत ध्यान से उसमें देखते थे मतलब खेलने आये या ना आये हम जाते थे परमानेंट ग्राउंड पर जा कर वहाँ पर बैठ कर बड़े बड़े गाँव के भैया लोग खेलते थे हम उनको देखते थे वहीं पर बैठ धीरे धीरे हम भी देखते देखते देखते हम भी हमारी रुचि बढ़ गई गेम में और हम भी जिसे खेलने के लिए इच्छा जगने लगी हमारी तो हमारी इच्छा जगी तो हम खेलने लगे हम भी साथ में भैया लोगों के साथ धीरे धीरे खेलते थे तो पहले छोटे थे तो बहुत बैटिंग उटिंग करते नहीं थे बट फिल्डिंग करते थे जाते थे परमानेंट ग्राउंड पर खेलते थे तो धीरे धीरे जैसे जब खेलने लगे तो हम और रूचि बढने लगी जैसे जैसे रुचि बढ़ी हमारी तो वैसे वैसे हम बढ़ियाँ खेलने लगे धीरे धीरे हम बैटिंग करने लगे दस नम्बर ग्यारह नम्बर पर करते थे फिर धीरे धीरे खेलाने लगे ओ लोग मौका देने लगे हमको हम बढ़िया खेलने लगे धीरे धीरे तो फिर हम खेलते खेलते हम इतनी रुचि हो गई मतलब की परमानेंट हमारा दिन का आधा टाइम क्रिकेट खेलने में निकल जात था क्योंकि इतना हमें लगाव हो गया था क्रिकेट से कि सुबह से खाली जब सो कर उठे उसके बाद निकल जाते थे घर से दिन भर कहीं न कहीं किसी न किसी गाँव में किसी न किसी जगह क्रिकेट होता था वहाँ पर पहुँच जाते थे क्रिकेट खेलते थे क्रिकेट देखना क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था हमको हम चले जाते थे अपनी अपना भी मैच न भी हो दूसरे भी टीम का मैच हो तब भी चले जाते थे वहाँ पर जा कर बैठते थे क्रिकेट देखते थे उसमें हमको अच्छा लगता था आनंद मिलता था क्योंकि बहुत उसमें रूचि थी हमको बहुत पसंद है क्रिकेट गेम बचपन से ही बहुत पसंद बचपन से हीं क्रिकेट में इतना लगाव है हमको की जब हम छोटे थे बहुत जब हमको क्रिकेट समझ में भी नहीं आ था तब से हम क्रिकेट देख रहे हैं जब उस टाइम में टी वी पर मैच आता था तो टी वी बहुत सारी थी नहीं किसी किसी के घर पे टी वी थी तो हम जैसे की अगल बगल जिसके घर पर टी वी थी उसके घर पर जाते थे टी वी देखते थे लोग इन्वर्टर नहीं था तो लाइट कट जाती थी तो लाइट का वेट करते थे लेकिन टी वी देखते थे टी वी में क्रिकेट देखते थे क्रिकेट बहुत पसंद था बचपन से ही हमको और आज भी क्रिकेट बहुत पसंद है क्रिकेट हम बचपन से खेलते थे आज भी खेलते हैं क्रिकेट बहुत दूर दूर तक जाते थे क्रिकेट खेलने शुरू जब किये बचपन में तो बड़े लड़कों के साथ खेलते थे अपने गाँव के टीम में तो बहुत मौका मिलता नहीं था नीचे बैटिंग करने का मौका मिलता था दस नम्बर ग्यारह नम्बर पर और बॉलिंग उलिंग आती नहीं थी फिर धीरे धीरे खेलना शुरू किये तो इतना धीरे धीरे परिपक्व हो गये हम उसमें की मतलब धीरे धीरे की गाँव के लड़के हमको फोन आता था अगल बगल गाँव से खेलने जाने के लिए की आइये भैया यहाँ पर मैच है आओ बाबू वहाँ पर मैच है आओ बाबू यहाँ पर आ जाना वहाँ पर आ जाना तो जाते थे हम क्योंकि हमें भी लगाव था उससे तो हम बिल्कुल जायेंगे जाते थे बहुत मज़ा आता था क्रिकेट खेलने में आज भी अगर कहीं से पता चल जाए यहाँ पर क्रिकेट होता है तो हम बिल्कुल जाते हैं बचपन की रुचि से आज भी उतना ही लगाव है जितना पहले था आज भी उसी तरह से खेलते हैं जैसे पहले खेलते थे सबसे प्रिय गेम था हमारा एक ही तो गेम सबसे अच्छे से खेलते थे वो था क्रिकेट और आज भी बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलते हैं और खेलना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि जब भी मौका मिले तब हम क्रिकेट खेलें और जब तक फिटनेस ठीक रहेगी तब तक ठीक रहेंगे हम तब तक हम खेलते रहेंगे क्रिकेट क्योंकि क्रिकेट पहली पसंद पहला प्यार है हमारा क्रिकेट है क्रिकेट हम जब तक ठीक हैं तब तक क्रिकेट खेलते रहेंगे और क्रिकेट इतना पसंद है कि हम अगर टी वी पर क्रिकेट आये किसी भी टीम का अदर भारत का न हो दूसरे देश का हो तब भी हम क्रिकेट देखते हैं क्रिकेट देखते हैं मतलब अब तो लमसम अब तो इतना क्रिकेट देखते हैं कि हर देश के खिलाड़ियों को लमसम पहचानते हैं जानते हैं दूसरे देश का मैच हो तब भी हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें देखते है देखते क्रिकेट खेलते हुए लोगों को अच्छा लगता है मज़ा आता है उसमें टी वी खोल कभी भी हम टी वी चालू करके अन्य चीज़ कोई देखते नहीं है और न हम देखना चाहते हैं हमें सबसे ज़्यादा क्रिकेट के ही बस क्रिकेट आता था तब टी वी देखते हैं नहीं क्रिकेट आता है टी वी नहीं देखते हैं क्रिकेट से इतना लगाव है कि मतलब बस क्रिकेट समझ लिजिए कि हम एक ही गेम जीवन में सबसे प्रिय है नम्बर और हम खेलते भी हैं देखते भी हैं उसमें इतनी रुची है की छोटे छोटे बच्चे जैसे गाँव में होते हैं कहीं पर भी गली क्रिकेट खेलते हैं तो जब गली क्रिकेट छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं उनको भी उवां खेलते देखते हैं तो उनके साथ भी चले जाते हैं खेलने उनके साथ भी जाके उसी में टाइम स्पेंड करते हैं खेलते हैं क्रिकेट उन सबको बताते हैं कि ऐसे खेलो ऐसे खेलो आराम से देख कर खेलो जिस जितना अपने पास जितना अनुभव है हमारे पास उतना हम बताते हैं उतना साझा करते हैं और बच्चे बहुत खुश रहते हैं हमसे क्रिकेट की वजह से और वो चाहते हैं कि भैया आयें भैया हम लोगों के साथ खेले भैया हम लोगों को बताएँ और हम जाते भी हैं बिल्कुल हम जब तक हैं तब तक क्रिकेट खेल